हिंदी भाषा राज्य के शिक्षा प्रणाली में बहुत भूमिका निभाती है क्योंकि अपन अगर भारत में बात करें राजस्थान हरियाणा पंजाब तो यहाँ की जो बेसिक भाषा है वो हिंदी है बच्चे का परिवेश शुरुआत में हिंदी में बोलना होता है माता पिता को भी हिंदी बोलने में आसानी रहती है परिवेश में भी आसानी रहती है अगर बच्चा हिंदी में आगे पढ़े तो उसको पढ़ने में या शुरुआत में इतनी कोई दिक्कत नहीं आती बट आज कल हो क्या रहा है की छोटे छोटे बच्चों को ए बी सी डी पढ़ना तो बहुत अच्छा लगता है वहीं क ख ग घ वो बिलकुल भी नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि अंग्रेज़ी को इतना महत्व दिया जा रहा है कि हिंदी भाषा को महत्व ही भूल गए हैं हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है कहते हैं कि अगर मातृभाषा को भूल गए तो हम आज़ादी भी नहीं मिल पाती अगर मातृभाषा के लिए तो कहीं जगह अभियान तक हुए हैं क्योंकि मातृभाषा से ही हमें आज़ादी मिलती है बोलने की आज़ादी मिलती है हम अपने एक्सप्रेंसन या अपणे व्यवहार अपनी बात जितनी अच्छी अपनी मातृभाषा में बोल सकते हैं उतना अच्छा कि हम किसी भाषा में और भाषा में बोल नहीं सकते इसीलिए हिंदी भाषा को अगर अपन राज्य की राज्य भाषा भी घोषित कर दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा